हेलौ सारआ धावलिगुरिनि माबामोन टि स्टलनि मेनाजारमोन नामा सार नोंथांनि माबायाव अफिसआव मोनसे पस्ट ओंखारदोंमोन बेयावहाय एप्लाइ खालामनो सानदोंमोन आं औ बेयाव एप्लाइ खालामबा मा मा नांगोन

औ नांगोन ना आटसा औ बेसेबां बोसोरनि बेसेबां बोसोरनि एक्सपिरेन्स नांगोन औ औ औ

आंनाथ' ग्रेजुयेसन जाबायमोन सार डिप्ल'मा दङ टु यार्स नि दंमोन जबआ खालामदोंमोन सार आं ओरैनो प्राइभेटसोमोन ओरैनो कटाक लाइभ इन्सुरेन्स आवसो बा बानायदोंमोन

ए इन्टारभिउनि थाखाय कल बानायगोन्ना औ कुयालिफिकेसना जागोन्ना सार ग्रेजुयेसनानो

डुकुमेन्टसफोरखौहाय औ औ आडार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्ड ओरैनो सार दासिमाव बेसेबांसो जाखो एप्लाइ खालामनाया बुरजा जाबायना बेहाय साबसे सेलेक्सन लागोन सार मोनहालाय साथामल'ना पस्टआ आटसा माबा सार भाइभाल' जागोन ना रिटेन टेस्ट बो जागोन रिटेन जागोन्ना औ रिटेननि उनाव भाइभा आटसा औ औ औ औ दे सार बेखौनो आं खबर लाहर नायदोंमोन एडभारटेस नुनायखाय दे औ दे सार होनबालाय गोजोन्नाय थाबाय सार